सुबहमे उठय छियै मुँह हाथ धोइ छियै मुँह हाँथ धोइके घुमय लए जाइ छियै सवेरेमे घुमि कए आबय छियै फूल आर तोड़ि कए घरमे रखय छियै तब जे पानि पीयै छियै गिलास पानि पी कए तब योगा करय छियै कपाल भाती करय छियै अनुलोम विलोम करय छियै आओर ईसब योगा करि कऽ आओर सब योगा छै एहन छै जे करि सकय छियै तकर नाम महतमा जनकारी तऽ नहि छै तैयो करय छियै कपाल भाती करि लै छियै अनुलोम विलोम करि लै छियै तऽ उ की कहय छै उ उ जे हाँथ गोरवला जे करय छियै से कर लै छियै घुमाबयवला आओर उ सुतिके से योगा करि लै छियै आओर ईसब योगा करय छियै गए दस पन्द्रह मिनट तऽ करि लै छियै कपाल भाती कपाल भाती करय छियै तब जा कऽ ईसब करि कए तकरबाद उ चक्की पीसयवला करय छियै उ बैठ कए हाथ घुमाबय छियै दुनू बगल हाथ फेरय छियै आओर सुतियो कए साइकिल फेरयवला ओहो करय छियै आओर आओर निच्चा उ गर्दन दए कए इहो सब योगा करय छियै कम कम बहुत देर तऽ नहि करि रहल छियै तैयो करि लै छियै आधा घण्टा करि लै छियै सब मिला सब योगा कनियेँ कनियेँ कनियेँ कनियेँ केतना हँ प्रतिदिन करि लै छियै प्रति दिन योगा करि लै छियै थोड़ा बहुत करि लै छियै तैयो तब भरिसके ओते छुटि जाइ छै नहि तऽ योगा प्रति दिन करि लै छियै योगा इतना योगा तऽ करय छियै तैके बाद हमरा सबके लेकिन सबके करना चाही योगा करने से बहुत फायदा भेटय छै बाँहिमे दर्द होइ रहय हम ई हाथ घुमाबयवला करलियै उपर निच्चा गोल गोल उ दर्द हमर किछु ठीक भेलय कन कनी टाइपके होइ रहय तऽ हाथ घुमाबयवला करलियै तऽ ठीक छै हमर दर्द ओतना उ गोली तोली नहि खाइ लए चाहय छियै लेकिन जॉगिंग करय लए चाहय छियै जे हमर जॉगिंग करतय ठीक भए जेना चाही लेकिन हमरा बी पी वला बीमारी छै बी पी बढ़ल रहय छै जादे तऽ हम ओही योगा करय छियै कपाल भाती इलोंग बिलोंग इसब जादे करै छियै आओर तऽ योगा करय छियै करना चाही लेकिनपर प्रत्येक दिन करना चाही लेकिन प्रत्येक दिन नहि सपरय छै कभी काल टाइम नहि मिलय छै व्यस्त भए जाइ छियै कोनो चीजमे तऽ नहि करि सकय छियै लेकिन तए अपना कोशिश करय छियै करय खातिर नहि करय छियै एक किलो दू किलोमीटर चलियो लै छियै सुबहमे उठि कए सुबह सुबह अइसँ योगा तोगा तऽ उ करयमे बहुत अच्छा लागय छै एक मिनटक टाइमे नहि मिल रहल छै सुबहमे बहुत अथी भए जाइ छियै बीजी भए जाइ छियै अइ लए कऽ नहि करि सकय छियै भोर खाली सब बाल बच्चा सबके कहलहुँ घरमे बच्चो सबके कहलहुँ चलो मेरे साथ बच्चो सबके साइडमे बैठा लै छियै बच्चो सबके कहलहुँ कर तोरो योगा कर बच्चा सब खयलक कनि टा कऽ कपाल भाती करलक इलौंग बिलोंग करलक आओर बच्चा सब करलक बगलमे तऽ अपनो करलहुँ अपना करय छियै तऽ बच्चो सब बगलमे बैठके करय छै इहए सब योगा उगा करय छियै एसन बात छियै जे नहि करय छियै